दस हजार पाँच सौ पचास नौ हजार दो सौ पंचानबे बाईस हजार छ सौ बत्तीस इक्यानबे हजार नौ सौ इकहत्तर छ हजार सात सौ संतानवे